सुभाष जी काल्हि जे हम गेल रही दस दिन पहले गेल रही अहाँ साथे पटना बौआके एडमिशन करबऽ ले तऽ ओहिमे अहाँ हमरा बहुत नीक सऽ लऽ गेल रही आ बहुत नीक से ले गेलहुँ बुझाएल जेना अहाँ अपन आदमी छी तहिना हम सोचै छियै हमरा एक्कैस तारिखके जाइके अछि तऽ अहाँ यदि टाइम पर आबि जैतहुँ जहिना ओहि बेर लऽ गेलहुँ तेहिना तऽ हमरा नीक रहितै तऽ अहाँ हमरा कहि देब फोन कऽ कऽ जे मने अहाँके टाइम अछि कि नहि बीस तारीखके हमरा जाइके अछि बौआके एडमिशन करबऽके छै हँ तऽ हमरा मोन होइयै अहीँ साथे जैतहुँ यदि अहाँके टाइम अछि हँ तऽ हम अहीँ साथे चलि जैब ठीक ने कहि देब